नमस्ते

जी बिल्कुल हमारे यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है कॉफ़ी भी मिलती है नीम्बू की भी मिलेगी मसाला चाय भी मिल मसाला चाय भी मिलेगी जी कॉफ़ी भी मिल जाएगी सब चाय मिलेगी कॉफ़ी

मसाले वाली चाय भी मिलेगी

जी काली वाली भी मिल जाएगी भुजिया है जी और ई इसको नमक पारे भी मिल जाएँगी

हाँ पीले नमक वाले मिल जाएंगे और

छोटा है नहीं मिलेगा वह भी मिलेगा ज़ीरा भी मिलेगा हमारे को हम हमारे यहाँ सब चीज़ मिलेगी

सब चाय अच्छी मिलेगी बहुत हैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी चाय बनाते किसी से पूछ लिजिए अच्छी बात है

मिल जाएगा वह भी जी नमस्कार